हाँ हाँ बताईए जी जी तो आपको यहाँ घूमने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है आपको सिमड़िया हो गया दूसरा ऑप्सन जयमंगला हो गया जयमंगला गढ़ जिसको बोलते हैं कावड़ झील पक्षी बिहार और आपके बेगूसराय में भी दो तीन है घूमने का टाउनशिप हो गया गंगा नदी के पास हो गया आप हाँ तो आप कहाँ जाना चाहते हैं जी तो आपको पेहले किधर जाना है कहाँ पर जी तो अब क्या गाड़ी लेना चाहेंगे तो वह आपको एक ही पैकेज में वो सारा इंक्लूड रहेगा आपका उसमें डीजल पेट्रोल आपको खाना यह सब एक ही साथ अटैच रहेगा जी जी तो आप कितने दिन के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं पहले यह तो बता दीजिए उसके ठीक है पाँच दिन के लिए तो पाँच दिन आपको ट्रैवल करना है या फिर एक आध हाँ हाँ पाँच दिन तो आपके हिसाब से पाँच दिन में आप रखिए दस हज़ार के आस पास आपको खर्च होगा दस हज़ार रुपया ठीक है जिसमें आपको जहाँ भी आप घूमने जाओगे उसके गाड़ी पेट्रोल और खाना सब हमारे तरफ़ से वह उसी पैकेज में ऐड रहेगा वह सारा मेरा ही रहेगा अरेंज आपको बस घूमना है आप जहाँ बताईएगा वहाँ आपको ले जाएगा वहाँ आपको घुमाएगा जी जी जी आपका एक आधार कार्ड और कुछ एडव्हांस के तौर पर आपको पैसे तो आपको फिफ्टी परसेंट आपको अभी जमा करना पड़ेगा आई डी के साथ जी जी जी जी आधार कार्ड और आप अपना यह एक पासपोर्ट साइज फोटो और अप फिफ्टी परसेंट पैसे ठीक है आप जब आप फ्री हो जब आप पहुँच जाओ फिर वह कॉल करना आपको रिसीव करता हूँ ठीक है ठीक जी ठीक है धन्यवाद